मयूर होटल भाउ सुञातो मां संगीता पंजवाणी थी ॻाल्हायां खेबा लाइन मां मां तव्हांखे रोटी ऑडर लिखारायो हुयो पंजनि ॼणनि जो ते में दाल चांवर हुजनि भींडियूं पटाटा ऐं कचरियूं खीचो पापड़ खटाण सलाद बि हुजे उन सां गॾु ऐं तंहिं खां पोइ मिठे में रसगुला बि हुजनि इहो सभु तव्हां खां लिखारायो पर मूं खां अचानक ॿाहिरि वञिणो आहे सतना शहर में त इन करे मां तव्हां खां इहो ऑडर कैंसिल थी करायां हिन करे मूंखे ॿाहिरि ज़रूरी वञिणो आहे अचानक वञिणो आहे न त मां कैंसिल न करायां हिन करे हाणे तव्हां इहो कैंसिल करे छॾियो बाक़ी मां पैसा तव्हां हे जेकी जमा हुजनि ईअं ई मं तव्हांजे मोकिले छॾियां हुया पोइ वरी ॿिए दफ़े उन में हिसाबु थी वेंदो इन करे मां तव्हां खां माफ़ी थी वठां धन्यवाद तव्हांजो